असां सिंधियुनि जो गुरु ग्रंथ साहिब आहे रामायण आहे सामवेद बि आहे त सतनाम साखी जो बि आहे ग्रंथ ऐं झूलेलाल जो बि ईंदा आहिनि भगवत गीता बि आहे त असां इहो पढ़ंदा आहियूं पढ़ंदा आहियूं ख़ुदि बि ऐं ॿारनि खे बि सेखारींदा आहियूं

अवतार बाड़ी बि ईंदियूं आहिनि असांजो असांजे हिंदुयुनि में त घणेई भाई बहन वेद समवेद पर असां वधीक गुरु गुरु ग्रंथ ऐं सतनाम साखी ग्रंथ आहे असां सतनाम साखी जो नालो वरितलु आहे त असां सतनाम साखी जो ई पढ़ंदा आहियूं ऐं भगवत गीता जो पाठ बि कंदा आहियूं त असांजे हिंदुयुनि में त सभिनि खां वधीक इहे ई मान्यता वारा प्रमुख धार्मिक ग्रंथ आहिनि ऐं रामायण बि आहे हिते महाभारत बि आहे पर असां इहे ई पढ़ंदा आहियूं जीअं रामायण बि रामायण त असां टीवी में ई ॾिठी आहे असां सतनाम साखी जो भगवत गीता असां रोजु पढ़ंदा आहियूं ऐं अवतार बाड़ी आहे उन जो वचन बि कढंदा आहियूं स्वामी टेऊंराम चालीसा आहे उहो पढ़ंदा आयूं असां असां हिंदुनि जा त इहो ई आहे ऐं ॿियों मां जय झूलेलाल झूलेलाल जा बि थींदा आहिनि पंजणा वग़ैरह उहो बि पढ़ंदा आहियूं ॻाईंदा आहियूं हिन सिंधियुनि जा त इहो ई मेन आहिनि जय झूलेलाल